असांजे हिसाब असांजे भारत देश में हाणे सिंधी भाषा बिल्कुलु लुप्त थियण ते आहे पर इन खे अगरि बचाए रखणो पवंदो असांखे त सिंधी भाषा जो आदान प्रदान सुठे सां असांखे पंहिंजी सिंधी संस्कृतीअ जो बि आदान प्रदान सुठे सां करिणो पवंदो जीअं गुजरात राजस्थान महाराष्ट्र ऐ पंजाब में काफ़ी ॾाढा सारा सिंधी आहिनि त उन्हनि जे थ्रू उन्हनि जे सदिके असांखे सिंधी जो आदान प्रदान थींदो आहे ॻाल्हाइणु ॿोल्हाइणु असांखे जीअं वॾणनि जी ॻाल्हियूं पतो पइजंदियूं आहिनि कि जीअं पाकिस्तान में अजरक जी टोपी हूंदी अजरक जो कपिड़ो मिलंदो हुयो त असांखे ईअं असांखे जानकारी पइजंदी आहे ऐं जीअं असां पंहिंजी सिंधी भाषा में जेके बि असां पंहिंजा कार्यक्रम कंदासीं सिंधी जीअं विर्तु त्योहार कंदा हुयासीं असांखे वॾणा ॿुधाईंदा आहिनि कि अॻे असां कोकी लोला लोलियूं ईअं सभु बि पचाईंदा हुयासीं त हाणे ताईं क़ाइमु दाइमु आहिनि ऐं अगरि इहो सभु न पतो पए आ असांखे असां सिंधियुनि खे त असां इहो सभु कीअं करे पायूं आहे ऐं इन ई करे असांखे सिंधी भाषा खे अॻिते आणणो पवंदो ऐं हिक ॿिए सां ॻाल्हाइणो पवंदो ऐं पंहिंजे देश में बि क़ाइमु दाइमु रखणी पवंदी सिंधी भाषा ऐं सिंधी हिकदमि सभु ॼणा हाणे जीअं सभु ॼणा अंग्रेजी खे ज्यादा महत्व ॾियण लॻा विच में चवंदा पढ़ाई बि अंग्रेजी में कयूं लिखावट बि इन करे डॉक्टर बि ठहणो आहे पर इन करे हाणे कुझु अहिड़ा प्रधानमंत्री बि सिंधी ठही विया जीअं लाल कृष्ण अडवानी उहे बि सिंधी ठही विया असांजा हाणे वॾा वॾा डॉक्टर बि असांजा सिंधी ठही विया ऐं ऐं यानी कि जीअं मथे बि माउंटेन ते बि चढ़ण लाइ कुझु सिंधी अॻिते आया आहिनि एडवोकेट बि असांजा सिंधी ठही विया त इन्हीअ करे असांखे सिंधी भाषा खे अॻिते आणणो पवंदो ऐं उन खे ॾाढो महत्व ॾियणो पवंदो और पंहिंजी संस्कृति खे बचाए रखणो पवंदो ईअं ई असांजे देश जो उद्देष्य आहे कि असां हर कोई पंहिंजी सिंधी भाषा खे अॻिते करे हिक ॿिए सां सिंधी भाषा में ॻाल्हाइ विर्तु तीज तहिंवारनि खे बि सुठे सां महत्व ॾींदा